नमस्ते भैया मैंने दो दिन पहले खाना का आदेश दिया था और वो खाना मैंने रद्द कर दिया था लेकिन उसकी जो राशि मैंने दी थी वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है तो आप मुझे कारण बता दीजिए कि मुझे मेरी राशि क्यों नहीं मिल रही है क्योंकि मुझे एक दिन से भी ज़्यादा हो चुका है खाना रद्द किये हुए